हैलो

हाँ मैं ज्वेलरी शॉप से बोल रही हूँ आप कौन बोल मैं ज्वेलरी शॉप से बोल रही हूँ आप कौन बोल जी बोलिए तो आप मेरा शॉप तो बैढ़न में है बैढ़न में जो नाइस ब्यूटी पार्लर है ना हाँ उसके बगल में मेरा है हाँ उसके बगल में मेरा शॉप है आप वही पे आ जाइए इस समय तो न्यू न्यू डिज़ाइन चल रहा है आप आ के देख लीजिए एक बार ज्वेलरी आप जिस तरह का लेना चाहेंगी आप को एक दो डिज़ाइन दिखाएंगे फिर उसका हिसाब से मैं दिखा दूंगी आपका मेरे पास बुक है आप आइए मेरे को डिज़ाइन दिखा दे रही हूँ आपको जो अच्छा लगे आप वो ले लीजिएगा मेरे पास ज्वेलरी में तो गले का है इसमें न्यू आया है न्यू चला है जो इसमें पतले चेन का और और लंबा में आया है जैसे कोई चेन वगैरह नहीं होता है वैसे आया है और नेकलेस टाइप का आया है आप आएंगे तो मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा दूंगी कि कौन कौन सा न्यू डिज़ाइनज़ आया है

ठीक है आप आ जाइए वो बन जाएगा आपको कितने सोने का भाव तो इस समय कुछ ज़्यादा ही हो गया है क्योंकि त्यौहार इधर चल रहे हैं ना तो थोडा बहुत चले हो जाएगा बस एक महीने बाद कुछ रेट कम हो जाएगा इसका हाँ पर जितना लेंगे उसके हिसाब से कुछ डिस्काउंट करना है आपको कितना चाहिए वैसे अच्छा इतनी ही चाहिए उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा पचास हज़ार तक आ जाएगा हमारे यहाँ तो लाख रुपये जाता है तो उसके हिसाब से डिस्काउंट होता है लाख रुपये तक आप लेंगी तो उसमें डिस्काउंट हम दस परसेंट कर सकते हैं हाँ ठीक है आप उतना ले ही रही हैं तो फिर कुछ और कर देंगे है हम उससे ज्यादा क्योंकि तो मुझे मिलता नहीं है ठीक है आप बता दीजिएगा अगर आपके पास भी कुछ आपके पास भी अगर कुछ नए डिज़ाइनज़ होंगे तो दे दीजिएगा कि इस तरह का मुझे चाहिए तो मैं उस तरह का भी बनवा सकती हूँ ठीक है